مجھے سفر کرنا بہت پسند ہے خاص طور پر قدرتی خوبصورتی اور سکون والی جگہوں پر جانا پہاڑ جھیلیں اور سرسبز وادیاں میرے دل کو بہت بھاتی ہیں اگر موقع ملے تو میں کشمیر یا حنزا جیسے علاقوں کا سفر کرنا پسند کرتی ہوں جہاں فطرت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے اس کے علاوہ تاریخی مقامات جیسے لاہور کا شاہی قلعہ دلّی کے لال قلعہ یا آگرہ کا تاج محل بھی میرے دلچسپی کے مقامات میں شامل ہے کیونکہ وہاں جا کر انسان ماضی کی تہذیب اور تاریخ سے جڑ جاتا ہے سفر انسان کو نہ صرف دنیا دکھاتا ہے بلکہ اس کی سوچ اور تجربات کو بھی وسیع کرتا ہے اس لیے میں نئے مقامات دریافت کرنے کو ہمیشہ پسند کرتی ہوں